हेल्ल' हेल्ल' ओइ नों क'क्राझाराव थांदोंमोन ना ए

मैया थांदोंमोन ए आं थांदोंमोनहाय फाग्लि दाख्लि थांबा सिनायलायनो हायाखै आं नोंखौ नुबा खोनाबाय औहाय

ए बै माबायाव लोगो मोननाया फाग्लि मा होनो अभार ब्रिज आव लोगो मोनलाय लायनाया सानैजों आंहा सिनायलायद'नो हायाखै नोंखौ थारला दस्रा नुनानै आंहाबो एक्के आनदायलायदोंसो लामाखौनो

ए आंबो बिहामजोखौसो लानानै थांदों हारसिंबो थांनो रोंला नालाय बिहामजोखौ लानानै थांबाय आंबो ओमफ्राय बिहामजोआ होनबाय 'हनै बे आइ नङा होनलाय ' होननानै बुंलाय लायबाय बेनिखायनो आनदायलायदोंसो माथो न'फ्राबो गोदान गोदान जाजोबथारबाय नालाय बाल दाना लामाफोराबो औ औ आंहाबोथ' बिब्दिनो जादोंना

आनदायलायोसोहाय आंबा आनदायलायदोंसो बा माब्ला माब्ला बिदि जाखो आजां गाजां जि बे पास बोसोर माबायावनो बिदिनो जाजोबथारबाय आरो मालाबानो

होनबालाय नोंहाबो गोबावथारसैमोन आरो थाङैया आंहाबो गोबाव थारसैमोन थाङैया बेनिखायनो आं आनदाय हैलाय लायदोंसो ए बोरैबा सानैजों लोगो मोनलायदों मोजांसो जाबावबायहाय दिनै थांबावनायाव खोनाबाय औ आनदायलायनायसो जागौमोन होनबालाय सानैजों सिनायनो हालाय लाया बै खेबसे थांगासेयाव नुनायाव सिनायाखैमोन ना लोगो मोननानै जि मोजांसो मोनबावबाय आंहा सिनाय लायनायखाय ओं बे गामिनि मानसिखौनो सिनायलायै आयु गोदो गोबावथारसैमोन ना थाङैयानो दे होनबालाय